हाँ मुझे बिलकुल लगता है कि स्कूली शिक्षा के बाद जो है छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि जब तक वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा वो अपने व्यवसाय को कैसे संभाल पाएगा या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता या वो पढ़ नहीं पाते हैं तो फिर ऐसे बच्चों ने फालतू पढ़ाई में टाइम वेस्ट नहीं करना चिए उन्हें अपने परिवार के व्यवसाय के उपर ध्यान देना चाहिए और अपने क्षेत्र में नौकरी भी कर सकते हैं अगर कोई उनको नौकरी मिलती है तो उसे भी कर लेना चाहिए लेकिन मेरा मानना है की अधिकतर बच्चों को अपनी पढ़ाई और शिक्षा की ओर ध्यान पहले देना चाहिए